औ खोनादों आदा नायाथ' आङो दहाय लाबोदोंमोन एसे लाबोदोंमोन नोंनो मा मा ना नांगौ ओरैनो नोंनो मा ना आंनावथ' दा नोङो नास्राय दङ ओमफ्राय ना ना निस्ला ओमफ्राय बोथिया ओमफ्राय ओरैनो माबाबो दङ आरो नैबे थुरि नाथुर बिदि ल'गाय मोनथाय ल'गाय मोन्देर दङ नैबे फिथिख्रिबो

सिंगिखौ बे गैथ'यालै आदा गाबोनसो मोनगोन बेखौ गाबोन औ खिन्थु रेथआ एसे बारा जाबायलै आदा आ जों दा देरस' लायो नालाय पवायाव प'वायाव देरस' लायो नालाय ओमफ्राय नोंनो सिंगिखौ नांगौ होनबा

औ होनबा सिंगिखौ ना दस्रा ना फोरखौलाय गाबोन मोनगोन गाबोनबासो मोनगोन सिंगिखौ दस्रा ना फोरखौलाय सिंगिखौल' ओरैनो सोरबाफोर बेबादि नांगौबा खोन्था नोंजों लोगोसे फैफायोब्ला

जायखिजाया ओमफ्राय हेल' औ औ खोनादोंना होनबा नोंनो सिंगिखौल' नांगौ दस्रा जेबो नांदेरखाया

नों बेखौ एसे खबर लालाय खबर लालाय खबर लालाय दे खबर लाबाव दे ओमफ्राय जायखिजाया

दामखौथ' नोंनो खोन्थाहरखानाय जाबाय ना आदा औ औ दामखौ खोन्थाहरखानाय जाबाय ना दामा देरस' खरि लायो

ओमफ्राय ख'माव नोंनोबा एसे ख'माय जागोन औ बे माबाफोरखौ थुरिफोरखौबो बे फिथिख्रि लगायनायफोरखौबो ला लाग्रा दंबा एसे बेखौबो नागिरोलै आदा औ आदा माने जोंहाबो बारा माखासे ओरै जों सारनायसो नालाय ल'केल नासो नालाय बियो मोजाङानो बुंनाङा औ औ दे होनबा दे आदा दोनथ'नोसै दे औ दे होनबा दोनथ'नोसै दे औ औ